ہاں مجھے پالتو جانور پسند ہے کیونکہ پالتو جانور بہت فائدے مند جانور ہوتے ہیں اُن کو گھر پہ رکھا جائے تو کوئی دقت نہیں ہوتا ہے اور جیسے کتّا ہوگیا میرے گھر میں تو کتّا رکھا ہُوا ہے بہت اچھا پیٹ ہے یہ اور اور بڑے پیار پیارے سے ہوتے ہیں اُن کو پیار سے رکھو تو یہ بھی بہت پیار دیتے ہیں اچھے خاصے ہوتے ہیں یہ جانور اور یہ رکھوالے کرنے میں بھی بہت کام آتے ہیں